बेवहाय संनाय खावनायखौथ' हिनजावफोरनिल' खामानि होनजाया मानो होननानै बुङोब्ला आजिखालि मुगायाव बादायारि जुगाव हिनजावफोराल' संजाया मानो होननानै बुङोब्ला हाबा हुखाफ्रावनो होन बा बायदिसिना प्रग्राम खुंनायफोरावनो होन बेवहाय माखासे आइजो माहारिफ्रा बुरजा बुरजा संनायफोराव बा पार्टि जानायफ्राव संनायफ्राव आइडियाफ्रा खम जायो बेखायनो जोङो हौवा माहारि फोराबो संनाय सावनाय फोरखौ रोंगौथि लानांगौ जायो बेखाय हिनजावसाफोरनिल' संनाया एसे बोरैबा जायो मानो होमब्ला हौवाफ्राबोथ' सङो आरो बेयाव हिनजावफोरनिल' संनाय होननानै बुंजाया अनेख रोखोमावबो संजायो आरो बियो साननाय हिनजावफोरनिल' संनाय संनाया हिनजावफोरनिल' होननानै बुङोब्ला माखासे गोरोन्थि फैगोन मानोना दानि जुगाव अनेख हौवाफ्राबो संनो गोरों जायो माखासेनि बिथिङाव नायोब्ला हिनजावफ्रा संनाय खावनायफोरखौ एसे खमसो नुयो मानो होननानै बुङोब्ला बिसोर हाबा हुखाफ्राव एसेबो संनायखौनो नुहरनो मोना हौवाफोरनिल' संनाय नुयो अबेबा हाबा हुखाफोर जानायफ्राव पार्टिफोर जानायफ्राव मेल मिटिं खुंनायफ्राव हौवाफोरखौल' बांसिन संनाय नुयो आं हौवा जानानै बेखौनो बुंनो नागिरोदि हिनजावफोराल' आइजोफोरनिल' खामानि संनाया खामानि नङा होननानै बुंजायो इनिफ्राय आंनि न'खरावथ' माखासे संनाय खावनायफ्राव जोंहानि न'आव आंनो बांसिन बेदर बेदर बायदिसिनाफोरखौ आंनो संनाय जायो मानो होनना बुङोब्ला आं माखासेनि संनायफोरखौ बारा इन्ट्रेस्ट नुहरा माने खाबजाया माने संनायावथ' बियाव जोंहा बाबाबो सङो आंबो सङो बिदिनो संला बायो आरो माखासे फुजा मिटिं मेल मिटिंफ्रावबो संला संलि संनायफोराव अनेख हौवाफ्रानो सङो बायदिसिना फास्ट फुड दखानफ्रावबो बांद्राय हिनजावफोरखौ खामानि मावनाय नुआ हिनजावफ्रा हौवाफ्रासो बुयो बा रेस्टुरेन्टफ्राव साव संनाय मा संनाय बेफोर गासिबो हौवाफ्रासो खामानि मावजोबो बिफोरनो बिनिफ्राय संनाय खावनायफोराव हौवाफ्राबो मेइन आखाय दङ होननानै आं सानो आरो बेफोरनो